मेरे जीवन में सबसे महत्व ज़्यादा देने वाली मेरी पढ़ाई है मैं पढ़ाई को एक अपना सबसे महत्वपूर्ण अपना हिस्सा मानता हूँ अपनी जिंदगी का क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत रोचक रुचि है इसी के उदाहरण पर मैं इसके सहायता से एक सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकूँ और आगे विकास कर सकूँ क्योंकि अच्छी नौकरी मिलने की सहायता से हम पैसे अच्छे कमा सकते हैं ताकि अपन की पूरी जरूरत को पूरी कर सकें और इसकी सहायता से हमारे अच्छे नाम हो हमें सरकारी नौकरी की सहायता से और मैं पढ़ाई के महत्व से ये नौकरी हासिल करना चाहता हूँ ताकि पढ़ाई की सहायता से मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरा नाम होगा भविष्य में मुझे यह काम भी देगी और मेरी लाइफ़ का एक हिस्सा माना है मैंने इसको तो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक नौकरी है और यही मेरी स्टडी के ऊपर आधारित है